आं आलासिफोरनि थाखाय दिनै थारुनजों अमा बेदर संदोंमोन बे अमा बेदर आरो थारुन संनाया आं खामानि मावबाय थानाय समावनो खामदों खामनायनि थाखाय आं बेखौ आलासिफोरनो दा जाहोनो हाया बेनि थाखाय आं दस्रा ओंख्रिनि बेब'स्था खालायदों थाब मोन्नायनि थाखाय आं दालिखौनो बेब'स्था खालायबाय आरो बेदरनि थाखाय आं लकेल दाउखौ लाबाय जाहाथे बेखौ आं बिसिनो मोजाङै संनानै जाहोनो हानायबादि आरो बेजोंनो लोगोसे मैद्रु बाथोन बायदिसिना भाजा बानायदेरबाय आं जाहाथे आलासिफ्रा गोबावजों खनसे फैनाय मोजाङै जालांनो हानायबायदि दिनै जोंनि न'आव आलासिया एसे बुरजायैनो फैदों बिसोरो जाहाथे गोबावजों खनसे फैनायनि थाखाय मोजाङै जालाङो आरो उदै बुंजासे जानो हानाय बायदि